त ॾिसो हाणे खुले पाणीअ में तरण ई ॾाढी ज़्यादाह असांखे सुरक्षित रहण जी ज़रूरत आहे ॾिसो हाणे तव्हां मञियो ॾाढो ॾाढो खुलो पाणी आहे मतिलबु हर जॻहि ते पाणी पाणी आहे हुते असां तलाउ आहे सम्झो त उते अगरि असां तरऊं था और बाई चांस कंहिंजो ध्यानु हटे और हुते माण्हू डूॿिजी वञे हिते त ॾाढी ख़तरनाक ॻाल्हि आहे न इन लाइ अगरि असांजो वञूं था त कढी बि अकेले न वञिणो खपे ॿी ॻाल्हि पंहिंजी पूरो सुरक्षा सां गॾु वञिणो खपे अगरि असांखे तरणु नथो अचे त बिल्कुल बि कोशिशि न कजे अकेले वञण जी और अगरि दोस्तनि सां वञूं था त बिल्कुलु मस्ती खे हिकदमि दूरि रखिजे जोकी मां पंहिंजो ई इन्सीडैंट थी ॿुधायांव असांजे ॾाढा ॾींहं पहिरें ई ॻाल्हि आहे असां वियासीं सभु दोस्त वोस्त घुमणु घुघरा हिकु आहे असांजे हिते जॻहि उते असां वियासीं त असांजे कुझु दोस्त मतिलबु मस्ती मस्ती पोइ हुन खे धको ॾिनीसीं उहो पूरो सावाल जे ते वञी किरी पियो पूरो पेरु मुड़ी वियोसीं हुन जो त इहो सभु ख़तरनाक शयूं थियूं थी सघनि हिन लाइ असांखे बिल्कुल बि मस्ती दूरि रखे करे इहो सभु घुमिणो वुमिणो खपे इहो नथा चऊं घुमिणो न खपे घुमिणो खपे पर ध्यानु ॾिए करे छोकी चट्टानूं हूंदियूं आहिनि तेज़ु हवाऊं थियूं हलनि बिल्कुलु बारिश थी पए सघे कुझु बि थो थी सघे इन लाइ असांखे पंहिंजी सुरक्षा पंहिंजे हथ में आहे त उहो सभु असांखे ध्यानु ॾेई करे ई सभु मस्ती करिणी खपे मस्ती कयो पर सुरक्षा सां गॾु कयो बसि इहो ई आहे